सल'आथ' आं एसे मिन्थिबोनाय हिसाबै गुसुं सल' दं आंनाव माने गोदोनि नालाय बावलाजोब्बाय ससे ससे दा बे ससेखौ बुंलांनोसै आं बे माने सियालनि आरो सानसेखालि बोराय बुरैया माने दुब्लियाव थास' गायदोंमोन नामानो बोराय बुरैया बेनो दा माबाबायनो आरो बे सियाला नुफैनानै हाब मा गायदोंलै आबौ होननानै होमब्लानिया ओइ थारुन गायदोंलां फिसौ होनना बुंबाय ए थारुन बे थारुनखौलाय नों ओरैनोसो गायबाय नामाब्रा रुनानैसो गायनांगौलै आबौ रुनानै मोजां सुनानै रुनानै बिनिफ्राय लाइफोर बोननानै हा नाङि बायदि लाइफोर बोननानैसो गाइनांगौ आबौ बिदि जाथारा जाब्बा जुब्बा गायब्ला जाया नंगौना फिसौ नंगौ आबौ दा जाबाय नालाय ओमफ्राय दाना बे बोराया थास'खौ बुरफिनजोबनानै मोजां न'आव लाबोनानै रुनानै मोजां सुना रुनानै ओमफाय लाइआव बोनलायनानै गायहैबायनो आरोनोमा ओमफ्राय गायबाय नालाय गायनानै थांबाय ओमफ्राय आरो सियाला बेफोर फैनानै मोजां साफाखा नालाय ओइ सियाला बुरनानै जालांजोब्बाय आरो थास'खौ सियाला ओमफ्राय सानसेखालि आरो बे बोराया बोराय बुरैया नायनो फैलायबायनो मा थास'खौ साला रुनानै गायनो खिथादोमोन रज'खोना रज'दिया नायनि थौ बुरि होननानै होनबाय बिदिनो फैनानै बुरनानै नायनायबायनो थास'आ गैला थास'नि माबा ओइ जायगायाव गावसोनि सियालनि खियासो दंजोबो बिदिनो बुरखांना नायब्ला बे सियालनि खिखोसो बुरलाफ्लांबाय आरो इनिखायनो जाबाय ओइ साला ओमफाय रागा जोंबाय बोरायाथ' र' सालाफोरखो थिख खालामनो आं बिनिफ्राय दाना बुरिखो बुंबायनो ओइ बुरि नों बिसोरथ' फैखागोन साला खबर लानो ओमफ्राय नों माबादो नों दरखं मोखाङाव गाब्बाय थाबाय थादे बुरि दे इनिफ्राय आं न'आव न' सिङावहाय माबा उन्दुनानै थैनायबायदि उन्दुना थागोन होननानै बुंबाय आरो बे माबाया बोराया बुरिखो थिनबाय बिनिफ्राय आरो फैलायगौनो बे सियालफ्रा खबर लानो मालै आबौ थारुनफ्रा थास'फ्रा माब्रै जाखो होनना बुंबायना ओमफ्राय दाना मा थास' थास'सो होन्दों नोंसोरो माबा बोरायानो थैनानैसो दं होननानै बुंबायनो आरो ओमफ्राय दाना माबाबाय नालाय बोरायखौ नायनो हाबजोबथारबायनो आरो सियाल सियालफ्रा बिनिफ्राय दाना दाना हाबजोब्बाय नालाय दाना बुरिया दरखो ख्रेब फांबाय दाना सियालफोरखौ बोराया बिखौ बुलाय बिखौ बुलाय बुबायनो माने ओमफ्राय बुनानै ओमफ्राय मानैया बोरैबा देबसिफ्राय एब्रेनानै मानैया गलांबायनो आरो मा दा मानैया माने बे सियाला ओंखायनो देमसि एज्रिहैबाय नालाय खुगा गोसोम जाबाय हांगारा दा बे बे मानैयानो दा जोलैया एरफिननाय जाबाय आरो बेनोसै आरो आं आंनि मिथिनाया ओमफ्राय ससेखौ आं मिथिला बेखौ